मेरा नांऽ गुण मन्हास ऐ ते अ'ऊं उधमपुर रौंह्न्नी आं इत्थै ग्रिड कलोनी जखैनी ते मेरा जेह्ड़ा नांऽ दा नांऽ दा मतलब मेरा एह् ऐ गुण यानि कोई विशेशता जि'यां अस हिंदी बिच आखने कोई विशेशता ते इंग्लिश बिच आखने कोई क्वालिटी जां टैलैंट ते जेह्ड़ा इस नांऽ दे पिच्छें इक बड़ी शैल क्हानी ऐ जिसलै अ'ऊं दूसरी बिच पढ़दी ही ते मेरी जेह्ड़ी मैड़म ही पैह्ले मेरा नांऽ हा अंजलि मन्हास ते जेह्ड़ी मेरी मैडम हियां उ'नें आखेआ कि एह् एह् अंजलि ते बड़े बच्चें दा नांऽ होंदा फ्ही उ'नें मेरा नांऽ गुण करी ओड़ेआ आखेआ कि गुण एह्दा नांऽ मिक्की लगदा कि शैल ऐ ते फ्ही मेरा नांऽ उ'नें गुण मन्हास करी ओड़ेआ

जी हांजी हांजी जि'यां दो ज्हार जेह्ड़ा बीह् हा तैह्लो में दसमीं पास कीती ते दसमीं दे पेपर दित्ते हे ते फ्ही लोकडॉउन लग्गी आ दो साल अस पूरे घर रेह् पूरे स्कूल बंद हे ते फ्ही स्कूल बगैरा बंद हे हट्टियां बी बंद होई गेइयां बिच सारा बजार बगैरा बंद हा ते अस ऑनलाइन असें पढ़ेआ असेंई पता चलेआ पैह्ले इ'न्ना ज्यादा असेंई पता नेईं हा कि ऑनलाइन कि'यां पढ़ाई होंदी कि'यां ज़ूम गूगल मीट ऐप्प यूज़ करनी ते जिसलै लॉकडाउन लग्गेआ ते जेह्ड़ियां क्लासां हियां साढ़ियां मेरी जेह्ड़ी दसमीं ञारमीं ते बाह्रमीं दी क्लास ही ओह् में ज्यादातर ऑनलाइन पढ़ियां ते बड़े घट्ट कोई इक दो म्हीने आस्तै अ'ऊं स्कूल गेई ते उस्स बिच असें बड़ा किश सिखेआ नमियां नमियां चीजां घर बेइयै सिक्खियां मास्क में ते मास्क बनाना बी सिक्खे मैडिटेशन योगा अपनाया में घर बेइयै ते बस इन्ना गै मेरा एक्सपीरियेंस ऐ

हांजी हांजी जरूर जि'यां कि डोगरी अजकल बच्चे केह् करदे उ'नेंगी अंग्रेजी बोलना ज्यादा शैल लगदा हिंदी बी निं बोलदे ओह् इ'न्नी ज्यादा एह् करना चाहिदा कि उ'नेंई अपने जेह्ड़ा कल्चर ऐ इत्थूं जेह्ड़े जम्मू कश्मीर दे लोग न उ'नेंगी बच्चें'ई जेह्का युवा वर्ग ऐ उ'नेंगी अपने कल्चर कन्नै जुड़ना चाहिदा कन्नै उ'नेंगी डुग्गर कल्चर दे बारै च सारा पता होना चाहिदा अ'ऊं चाह्न्नी आं जि'यां बच्चे निक्के होंदे मां बाप दा एह् फर्ज ऐ कि ओह् अपने बच्चें गी स्कूलै कन्नै कन्नै जेह्ड़ा डोगरी ऐ डोगरी दे डोगरी सखान ताकि उं'दे जेह्ड़े बच्चे न उ'नेंई अपने कल्चर दे बारै च पता चलै ते अजकल जेह्ड़े बच्चे न ओह् दूए दूए इंग्लिश गाने सुनदे हिंदी गाने सुनदे उ'नेंई अपने जेह्ड़े लोक गीत न डोगरी लोक गीत न डोगरी लोक नाच न ओह् उ'नेंई सिखना चाहिदे ते बस अ'ऊं इ'न्ना गै चाह्न्नी आं कन्नै उ'नेंई अपने इतिहास दे बारै च गै निं पता होग ते फ्ही अग्गें मतलब केह् करी सकदे ते तां अ'ऊं चाह्न्नी आं के सारेंई कि अपने निक्के निक्के बच्चें'ई ओह् डोगरी बिच जे बी पढ़ांदे होन डोगरी बिच पढ़ान ताकि आने आह्ली जेह्ड़ी जेनेरेशन ऐ उ'नेंई बी डुग्गर दे बारै च पता चलै होर जेह्ड़ा डोगरा कल्चर ऐ ओह्दे बारै च